दिक्खो जी अस सांबा च रौह्ने आं ते सांबा च साढ़ा ग्रांऽ संगोआल ऐ ते साढ़ै ग्रांऽ बिच्च काफी सारी चीजें जियां बनांदे नै जियां साढ़ा इक परिवार ऐ बड़ा बड्डा परिवार ऐ उस च चार पंज साढ़ियां माता न ताईयां चाचियां ओह् जियां गै सवेरै उठदियां नै ते थोह्ड़ा कम्म काज़ करियै अपनै जेल्लै ओह् बेल्ले होंदे न फिर ओह् लगदियां अपनै कोई सिक्खुन बनान लगी पौंदियां कोई बिन्ने लगी पौंदियां बनान पक्खियां लगी पौंदे बनान ते पक्खे बिन्ने जेह्ड़े अस बिन्ने बनाने आं ओह् बैठने पक्खियां झोलने बास्तै होई गाईयां ते बिन्ने बैछने बास्तै ते ओह् अस बाह्रों जियां अस जेह्ड़े साढ़े मुड़े नै ओह् बाह्रों स्रूट आह्नियै ते ताने मरजाटे ते उने ओ करियै दिंदे नै ते उंदी ओह्दे कन्नै ओहे बनाईयै काफी सारे बैठने बास्तै बड़ा अच्छे अच्छे बनांदे नै और ओह्दै बाद च जियां अस जागत मुड़े खेलनै बास्तै अपनै खिन्नू बनांदे ऐं जिस्सी बॉल आखदे नै ते खिन्नू बनानै बास्तै अस जियां पराने कपड़े लेईयै बिच्च उसी लपेटी लपूटियै शैल करियै ते फिर सुई धागे कन्नै उसी सीऐ अस अपना बॉल बनांदे ओह्दे कन्नै अस खेलदे हे ते खेत्तरें च जाना खेत्तरें च जाइयै असें उत्थुआं बाल्लन आह्नना बाल्लन आह्नियैं घर छड्डना घरा ओह्ले साढ़े बड़े खुश होंदे हे ओ चुल्ली च रक्खियै ते चुल्ल बालने च खाना पकाने च कम्म आंदा हा ओह् ते ओह्दो कन्ने जाह्ड़े साढ़े माते होर हो ओह् बड़े खुश होंदे हे ते इयां गै एह् सारा चलदा सिस्टम माता होर होर बी बड़ा किश बनांदे हे ते जियां साढ़ा कपड़ा पैह्लैं अस खद्दड़ पांदे हे ते ओह्दै बैद च आस्ता आस्ता टैरीकॉक आईया नैलन आईया का'टन आईया एह् पाना शुरु करी दित्ता ते